हल्लो हेमां पई ॻाल्हाईं हा हा मां आहे न मां तव्हांजे ॿार जो तव्हांजे जेको स्कूल जो छोकिरो आहे न सुरेश मां उनजो आ न जाग्रॉफ़ीअ जो पेपर चैक कयो थो मासि उनमें आहे न हिन कुझु लिखियो ई कोन्हे माॻेई ॿुड़ी मार्क अथस तव्हां उन ॾां थोरो ध्यानु ॾियोसि ईअं छो आहे माॻेई

हा छाकाणि त भई ॿार आहे थोरो ध्यानु ॾींदा त साल न बिगिड़े ॿार जो इनजे हिसाब सां मां तव्हांखे चयोमाव हा बराबरि हा पर माॻेई कुझु कोन्ह कोन्ह लिखियो अथई न इनजे लाइ मां तव्हांखे फ़ोन ते चयो थो माव माॻेई आ न थोरो त कुझु लिखिजे त जंहिंजी मां मार्कूं बि त ॾियां न माॻेई ॿुड़ी मार्क खईं अथईं ठीकु कीअं थींदो तव्हां उनजे माइटनि खे घुरायो मूंखे बि ॿुधाइजो त मां उन वटि ईंदसि मां उन्हनि खे ॿुधाईंदीमान ऐं तव्हां आहे न उनखे चइजोन तव्हां टूशन करायोन कोचिंग क्लास थोरो करायो या ॿार ॾां तव्हां बि ध्यानु ॾियो माइट ध्यानु ॾींदो त ॿार पढ़ंदो हिन माॻेई कुझु कोन्ह कयो आहे ईअं छो हा हा भई छाकाणि त वेचारो ॿार आहे अॼु हुन जो साल बिगिड़ंदो मतिलब कोन्हे न सुठो कोन्हे न पंहिंजो स्कूल जो नालो बि ख़राबु थेिए ईअं थी न थिए न हा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे भले भले हा ठीकु आहे ओके